तालाब था छोटे तो उसी में नहाने जाते नहाने के बाद तैरने तैरने जाते और वहाँ बुड़ने लगते तो सहेली मेरी साथ मेरा देती और उसी के बाद अपने अपने दादा के साथ जाते तो दादा लोग बताते ऐसे नहीं ऐसे फिर वहाँ गहरा रहा तो गहरे में जाते तो वहाँ फिर कहने लगे वहाँ नहीं जाना वहाँ गहरा है वहाँ नहीं गए फिर जा फिर उलटा तैरते फिर सीख गए फिर वहाँ गए तो सहेली थी तो सहेली के साथ गए तो वहाँ बढ़ियाँ अच्छा लगा तैरने में फिर पर वहाँ रोज जाने लगे फिर बड़े हुए और बड़े हो गए तो वहाँ रोज जाने लगे फिर मेरे दोस्त थे और वहाँ बहुत लोग सब कोई जाने लगे खूब बढ़ियाँ खेलने लगे तैरने लगे फिर वहाँ और बच्छा अच्छा लगा तो सहेली कहे रोज जाने लगे रोज बुलाने आने लगे रोज जाने लगे रोज बढ़ियाँ से खूब अच्छा लगा खूब तैरने लगे सीखे खूब उल्टा तैरे खूब दूर तक के तैरे खूब और दूर तक का तैरते चले गए उल्टा तैरे सीधा तैरे खूब बढ़ियाँ अच्छा लगा तो वहाँ और लोग आ गए वहाँ खूब अच्छा लगा खूब तैरे खूब उल्टा सीधा खूब बुड्डी लगाने और नाक दाबकर बुड्डी लगाने और खूब खूब तैरे खूब अच्छा लगा खूब बढ़ियाँ और फिर और सहेली आने लगी कहने लगी दीदी कैसा लगा हम कहे बहुत अच्छा लगा तैरने में बहुत अच्छा लगा फिर और सहेली आ गई फिर और सहेली आ गई मानकर चलो दस पन्द्रह लोग हो गए खूब गहरे में फिर जाने लगे फिर जहाँ मना दादा लोग करते रहे सहेली लोग मना करती रही कि वहाँ मत जाना बुड़ जाएँगे तो वहाँ हम पहुँचने लगे सब लोग को लेकर सबको सिखाने लगे कि ऐसे ऐसे तैरो और वहाँ तक खूब बढ़ियाँ तालाब में खूब बढ़ियाँ तैरने खूब बढ़ियाँ अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा खूब तैरे रोज जाने लगे रोज तैरे खूब बढ़ियाँ लगा उल्टा तैरे सीधा तैरे खूब बढ़ियाँ लगा और और फिर दोस्त लोग आगे जौन छोटे छोटे और लगे उनको सिखाने लगे उनको सिखा दिया जो छोटे थे बच्चे उनको ले जाने लगे वह भी तैरने लगे उल्टा पैरे सीधे तैरे तो कहने लगे दीदी बुड़ने लगे तो निकाल लेना तो वहीं हाँ हाँ तुमको आओ तुमको सिखाएँगे और बुड़े नहीं देंगे आओ नहाने आओ करूँ सब वह भी जानने लगे वह भी थोड़ा थोड़ा सिखा दिया दूर तक का जाने लगे वह भी तैरनी सीख सीख गए फिर और बहना लोग और सहेली लोग आ आ गईं उनके सँग फिर वह हमरे सँग हुई रहीं फिर उनको सिखाया वह भी तैर लागे नहीं तैर पूति रहें और वह भी सीख गईं वह खूब तैरने लगीं पूरे तालाब उल्टा सीधा खूब पूरे तालाब भर तैरने लगी